बदलावके दृष्टिकोणसँ जब हम देखै छियै तऽ मधुबनी मधुबनी छै कभी कभी ई विश्वासो नहि बुझाइ छै कारण है की जहाँ झोपड़ी छलै टूटल फूटल मकान छलै ओइ जगहपर देखै छियै की पक्कानुमा मकान छै जे सड़क कीचड़सँ लथपथ रहै छलै उ सड़क आइ ढ़लुआ बनि गेल छै तऽ हम अइ प्रकारसँ देखै छियै की वहाँ विकासके अङ्कुर दिखाइ पड़ै छै आओर ई होबहोके चाही समय समयपर अगर बदलाव नहि हेतै तऽ कोई भी समाज कतेक दिन कष्ट झेलतै ताहिके लेल आर्थिक दृष्टिकोणसँ समाज समृद्ध भेलै पहिले जे समाज अशिक्षा कहीं कहीं जादा छलै वहाँके लोग भी कनिक प्रेरित भऽके अपना बच्चाके पढ़ेलकै लिखेलकै आइ निरक्षर परिवारमे भी कोइ डॉक्टर बनि जाइ छथिन कोइ इंजीनियर बनै छथि कोइ प्रोफेसर बनै छथि तऽ अइसँ समाजके गरिमा प्राप्त होइ छै हँ हम कहबनि की आर्थिक दृष्टिकोणसँ बुनियादी ढाँचामे बहुत बदलाव भेल होबहोके चाही आओर समाजके सभी वर्गके लोकके शिक्षित होइके चाही आओर शिक्षाके लेल बच्चोके किछु कठिनाइके बावजूद भी बच्चाके उत्तम शिक्षा दियैके प्रयास कयल जाइ